हैलो प्रवीन इंटरनेशनल जय झूलेलाल कुझु ऑडर ॾियणो हुओ असांजे घर महिमान आहियां आहिनि ज़ीरा राइस लिखोसि चारि ऐं ऐं असां असांजीं सिंधी रोटी लिखो पंद्रहं दाल फ्राइ लिखो ऐं नॉन बि लिखी छॾियो हा नॉन बि खपंदा जी हिन खां पोइ तव्हां तव्हां वटि खिरणी मिठे में मिली वेंदी न मिलंदी त पोइ गुलाब ॼमूं विझी छॾियो माए वारा ऐं ॿियो पनीर मशरूम मोकिलियो ऐं हिकु तव्हां हिते तारे जमीन पर डिश फेमस आहे हिकु उहा मोकिलिजो जी उहा मां लास्ट टाइम खाधी हुई बराबरि जाम मूंखे वणी हुई शइ जी ऐं स्नेक्स में तव्हां वटि पनीर टिका मिली वेंदो सोयाबीन टिकी पनीर टिका नंढा नंढा जेके ईंदा आहिनि जी जी हा सही हा हा ऐं ॿियो इन में स्नेक्स में थोरो छा ईंदो चीज़ रोल हा चीज़ रोल बि एड करे छॾियोसि हा हा घटि में घटि पंद्रहं पंद्रहं सोरहं ऐं ॿ टे ॿार इन जे हिसाब सां क्वांटिटी कयोसि जी जी हा ऐं ॿियो भाॼीअ में कहिड़ी आहे सुकी भाॼी भींडियूं पटाटा हा हले हूअ बि सही आहे भींडियूं पटाटा करे छॾियोसि जी त भईया हीउ ऑडर तव्हां केमहिल ताईं ॾेई सघंदो ॿीं बजे ताईं मंझंदि जो हा हले भले अढाई बजे हा सवा ॿ अढाई ठीकु आहे रोटी खाईंदा उहा ई महिमान जी जी हैलो प्रवीन इंटरनेशनल भईया तव्हांखे राइस चारि लिखायूं हुयूं असां राइस त ऐं फुलिका त मोकिलिया ई न अथव ख़ाली नॉन आहियां आहिनि महिमाननि खे मां छा खारायां हैलो भईया जल्दी मोकिलियो असां वटि पंज नंबर आहे जल्दी मोकिलिजो ऐं गर्मु गर्मु करे मोकिलिजो बरसाति जो मौसम आहे थधा न थी वञनि इने करे डबल सिलवर पेपर ऐं जीअं बि तव्हांजी पेकिंग आहे डबल कजो हा हा जी जल्दी मोकिलिजो थोरो ऐं हुन में पापड़ ऐड करे छॾो हाणे मोकिलियो था त ॾह पापड़ करे छॾियो ॾह पापड़ हा रोस्टेड पापड़ ॾह जी हिन जो तव्हां पेमेंट चयो मां पेमेंट बि हुन महिल ई करे छॾी जॻहि ते गुगल पे करे छॾी हिन खां पोइ बि ऑडर तव्हांजो इहो घटि आहियो आहे करण खां पोइ बि ऐं हिते महिमान नाराज़ था थियनि जी जी हले हले भईया जय झूलेलाल